आजकल तो बहुत सारे बच्चे यू पी एस सी परीक्षा के लिए तैयार करते है और अभी इंटरनेट का जो युग है वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाता है जैसे कि बहुत जो जो सारे बच्चे आर्थिक में ज़्यादा संबल नहीं है वो बच्चे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल जहाँ पर यू पी एस सी परीक्षार्थी के लिए वो फ्री में देते है मतलब फ्री में पढ़ाते है वहाँ पर ओ देखकर भी यू पी एस सी क्लियर कर सकते है ये एक इंटरनेट का बहुत बहुत मतलब मदद की चीज है और मीडिया जो लोग है वो न्यूज़ अपनी चैनल के माध्यम में वो उन चैनल के माध्यम से कुछ टीचर को लेकर आते है और कुछ कुछ टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ाते है और यू पी एस में क्या क्या चाहिए और यू पी एस सी तो ऐसे एक एग्ज़ाम है जो वो मतलब सारे सब कुछ तुमको याद रखना पड़ा पड़ता है यह मतलब कैसे बोलना है कैसे चलना है यहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या है इस सब कुछ बारे में तुम्हें पता होना चाहिए तो इसीलिए यू पी एस सी के लिए हमको न्यूज़ न्यूज़ पेपर ये सब देखना चाहिए और इन मतलब मीडिया लोग यहाँ पर भी इन लोगों को मतलब बच्चों को मदद करते है तो ये बहुत अच्छी बात है